खेती बाड़ी करबाक खेती बाड़ी करनाइ जरूरी इएह लऽ के छै कि जहन लोक अपना हाथके अपना हाथके फसल उगाओल या साग सब्जी होय या अन्न होय जहन लोक अपना हाथसँ उगबाके भोजन करैत छथि हुनकर बात अलग रहैत छनि आ जे मार्केटसँ खरिदके करैत छथिन हुनकर बात अलग रहैत छनि ताहि दुआरे हमसब इएह पसंद करैत छियै कि अपना खेतके उपजायल अन्न आओर सब्जी अपना घरके सब्जी अपना घरके अन्न से बहुत नीक सब आदमीके स्वास्थ्य नीक रहैत छै स्वास्थ्य नीक रहबाके कारण इएह होइत छै कि जहन स्वस्थ अहाँ रहबै जहन स्वस्थ खाना खेबै नीक तहने रहबै समय से खाना खेबै प्लसमे की आगाँ हम कहब कि जतेक साग सब्जी हइ हरा पत्तेदार साग सब्जी खाउ अहाँ मार्केटके समान नहि खाउ अपना घरके समान उगाओल खायब तऽ ओ खाद से बचल रहैत छै हुनकर समस्या किछु एहन रहैत छै कि ओ ठीक रहैत छै आ यदि इएह खाना अहाँ मार्केट से आनिके ओएह सब्जी खाइत छी ओएह चावल खाइत छी तऽ ओ अहाँकेँ नहि नीक रहैया एहि लऽ के की खाद पर ओ उगायल जाइत छै खाद परके समान हमरा अहाँकेँ लेल हानिकारक एहि लऽ के भऽ रहल छै कि खाद परके समान जतेक हम अहाँ खा रहलियै ओतेक हम अहाँ बीमारीके शिकार बनल जा रहलियै लेकिन ओ अपना घरमे यदि उगाके खायल जाय तऽ ओ समान की होइत छै स्वास्थ्यके लेल नीक रहैत छै आओर भोजन ओकर शुद्ध होइत छै तऽ एहि दुआरे हमरा अहाँकेँ स्वास्थ्यके लेल अपना घरके आस पासके होय साग सब्जी होय या कोइ भी अन्न होय अपना हाथके उगायल अन्न शुद्ध मानल जाइत छै एहि दुआरे अपना हाथ से उपजाके ही अन्न खायके कोशिश करु